جی ہاں میرے پاس سے پرندوں کو دیکھنے والوں کے لیے جن چند مفید مشورے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شہری سانس سائنس سٹیزین یا تحققی اور منصوبوں کا حصہ بننان چاہتے ہیں پرندوں کو دیکھنا صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ فطرت سے جڑنے اور ماحول کو تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے شہری سائنس کے ذریعے عام لوگ بھی سائنس تخقیق میں حصہ لے سکتے ہیں اور قدرتی حیات کی معلومات کو ریکارڈ کر کے ماہرین کی کام کو آسان بنا سکتے ہیں سب سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ پرندوں کو باقاعدہ مشاہدہ کاری کی جائے جس کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار مخصوص وقت مقرر کریں جسے صبح کے وقت جب پرندے سے پرندے زیادہ فعال ہوتے ہیں اور اس دوران یہ دیکھا جائے کہ میں کون کون سے پرندے نظر آ رہے ہیں ان کے رنگ آواز سائز اور حرکات پر غور کریں یہ معلومات لکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس کا مشاہدہ ریکارڈ کی شکل اختیار کر لیں دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موبائل بلٹیشینئر اور آل این پلیٹ فارم فارمس کا استعمال کریں جیسے کہ بریڈ یہ پلیٹ فارمز شہری سائنس میں حصہ لینے کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہے ان کے پرندے ان پر آپ اپنے مشاہدات اپلوڈ کر سکتے ہیں جو دنیا بھر کے محققین کے لیے قیمتی معلومات بن جائے جاتے ہیں ان ایپلیکیشن کے ذریعے آپ دوسروں کے مشاہدات بھی دیکھے دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پرندے کہاں پائے جاتے ہیں تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آپ مقامی وائلڈ لائف یا ماحول دوست تنظیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں بہت سی تنظیمیں پرندوں کی گنتی پرندوں کے نقل مکان کی نگرانی یا گہو نسلہ سازی کے لیے منصوبوں میں رضا کاروں کارانہ رضا کا رانہ شمولیت کے موقعے فراہم کرتی ہے ان منصوبوں کا حصہ بن کر اپنا آپ نا صرف سیکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر ماحول کے تحفظ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تحقیق یا شہری سائنس میں حصہ لینے کے لیے آپ کو ماہر بننے کی ضرورت نہیں صرف دلچسپی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور ریکارڈ رکھنے کی عادت کافی ہے یہ وقت ساتھ ساتھ آپ کا علم بڑھے گا اور آپ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے آخر میں میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ پرندوں کو شوق سے دیکھتے ہیں وہ اپنی اس دلچسپی کو صرف ایک مشغلے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے ایک ذمہ داری سمجھ کر قدرتی حیات کے تحفظ کے استعمال کریں اگر ہم سب مل کر شہری سائنس میں حصہ لیں تو ہم نہ صرف سائنس تحقیق اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی نسلوں کے لیے ایک بہترین بہتر قدرتی ماحول بھی چھوڑ سکتے ہیں پرندوں کی آوازیں سننا ان کے رنگوں کو دیکھنا ان کو ان کی پروازوں کا مشاہدہ کرنا یہ سب کچھ صرف آنکھوں کی خوش نہیں بلکہ خوشی خوش نہیں بلکہ زمین کی زندگی کے بارے میں علم کا دروازہ بھی کھولتا ہے اور ہم سب اس سفر کا حصہ بن سکتے ہیں